सरलपारायाव पिकनिक जाहैनो नागिरदों जोंहा थांगोन्ना थाङा सोर सोर थांनो औ सोर सोर थाङो खबर लालायदो नोंसिनिथिंजाय ओरै जोंनिथिं जोंनिथिंथ' नै साब्रैयानो जाबाय बै माबा थांगोन मा होनो मादै अनजालि थांगोन आब' सुमि थांगोन ओमफ्राय ओरै रिमा थांगोन ओमफ्राय भानुबो थांगोन ओमफ्राय औ थांजायो गारि भाराया खम गोलैयो बेनोसो रायलायगोरलायसै खोन्थादो मानसिफोरखौ ज'मानो रायलायनानै थांसै ओमफ्राय जानायफ्रा अमा हांनाय अमा हांनायखौ जाना जाया नोंलाय अमा हांनाय जायोना जाया नोंलाय अमाखौ जाया ना नों औ दे दे जाजायो ए माबाबानो जाबाय मानसिफोरखौ बुथुमलायदो सोर सोर थाङो नोंसिनिथिं खेबसे थांनानै फैनोसै औ मालाय जि थांसाव थारबायनो ओंखायनो गोसोखांगासिनो

बेखौनो खबर लाहरनोसैहां सान्नानै खोथाया गद जायोबा समफोरहा लागैनो थांनोसै नामा औ औ रबिबारखाबो रबिबाराव ज' थांलाय लायसै बन्द'बो थाखायो नालाय औ औ दे होमबालाय